وعلیکم السلام جی جی پراپرٹی ڈیلر ہی سے بات ہو رہی ہے آپ کی جی جی آپ نے صحیح جگہ فون لگایا ہے سر زمین تو کہیں بھی لے سکتے ہیں آپ آپ بتائیے آپ کو ہائی وے پہ آپ کو ہائی وے پہ لینا ہے یا پھر بستی وغیرہ شہر وغیرہ میں لینا ہے آپ بتائیے کہاں لینا ہے آپ کو ہر طرح کی زمینیں ہمارے پاس موجود ہیں نہیں نہیں جیسے جیسے آپ زمین کا انتخاب کریں گے ویسے اس میں ویسے اس کی قیمت میں اضافہ بھی ہوگا تفاوت بھی ہوگا ہاں کمی زیادتی بھی ہوتی رہے گی اگر آپ ہائی وے پہ لے رہے ہیں تو زیادہ قیمت میں ملے گی اور اگر آپ کا ہائی وے سے ہٹ کے لے رہے ہیں تو سستی پڑ جائے گی نہیں نہیں سر وہ اپنے بینک بیلینس پہ آدمی کے ہوتا ہے وہ اس کے پاس جیسے بینک بیلینس ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ زمین کو خریدتا ہے ویسے تو زمین زیادہ تر ہائی وے پہ اچھی ہوتی ہے وہاں پہ کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے یا مارکیٹ میں اچھی ہوتی ہیں لیکن اب بینک بیلینس سے اصل مسئلہ آ جاتا ہے جی جی جی جی سر یہ اصل میں یہ قسط ہم کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپ جی جی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں ایک کام کی ایک کام کیجیے گا آپ آپ کو میرا پتا معلوم ہے تو آپ کو میرا پتا معلوم ہے تو ایک کام کیجیے آپ کوئی ٹئم آپ کے پاس اگر ہو تو نکال کر آپ میرے پاس آ جائیے میری آفس میں وہاں اگر گفتگو کریں گے آرام سے

نہیں نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہم آپ کو کاغذات بھی دیں گے اور آپ کو اور آپ کو تسلی او اطمینان بھی دلائیں گے ایسی کوئی بات نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ایک پریشا نہیں نہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ میری آفس میں آ جائیں وہیں پر بات کر لیں گے آرام سے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک اوکے اوکے اوکے تھینک یو تھینک یو